चन्दौली जिले में मुख्य परिवहन का विकल्प हमारे हिसाब से देखें तो सड़क भी है और रेलवे है रेलवे जो है पंडित दीनदयाल नगर जो है वो भारत का दूसरा या सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है एक आदमी के लिए दोनों विकल्प अच्छे हैं लेकिन हम अपने सुबह से अगर कुछ आपत्तियों का साफ करके अगर देखें तो हमारे राज्य हमारे चन्दौली राज्य चन्दौली जिले में हम चाहते हैं कि यहाँ पे यहाँ एक एक एयरपोर्ट आ हवाई जहाज का निर्माण हो और हमारे सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि अगर हो सके तो हाँ हमारे जिले में एक हवाई अड्डा बन जाए जोकि हमारे राज्य में सड़क भी हैं और आने जाने के लिए सुविधाएं सड़क अच्छी अच्छी हैं बाईपास भी सटा हुआ है सबकुछ है यहाँ से अब दिल्ली कलकत्ता कहीं भी जा सकते हैं मुम्बई कहीं भी जा सकते हैं हमारे चन्दौली जिले से ही गुज़रती हैं तमाम सड़क और रास्ते जाती हैं और रेलवे में हम ये देखते हैं कि हमारे रेलवे में जो हैं यहाँ पे भी मुगलसराय स्टेशन जो पंडित दीनदयाल नगर से इस समय जाने जाते हैं यहाँ से भी हम लोग अब भारत के किसी भी कोने में यहाँ से रेल पकड़ कर या ट्रेन पकड़ के हमलोग जा सकते हैं इसलिए सारी सुविधाएं रेल और मा सड़क की तो वहाँ है ही लेकिन हम चाहते हैं कि चन्दौली जिले में मुख्य परिवहन विकल्प जो हो वो हवाई अड्डे का चाहते हैं कि एक सार्वजनिक परिवहन हो जाए क्योंकि इससे आनेवाले हमारे देश की जो पीढ़ियाँ हैं हम युवा हैं जितने भी आदमी हैं सब लोग यही चाहेंगे कि आनेवाले में लोगों को यहाँ से हवाई अड्डा भी हो जाएगा तो अच्छा रहेगा क्योंकि ये तीनों सुविधा हो जाएंगे तो जैसे कि रेलवे में है ना जैसे कि यहाँ पे तो कोइ बड़ी नदी है नहीं थोड़ा सा दूर है तो यहाँ पे हमलोग नाव से आ नहीं जा सकते हैं लेकिन हिंट में यह सोचते हैं कि रेलवे है आ एक बस स्टेशन भी हो जाए बस स्टेशन कभी बन जाए और हवाई अड्डा भी बन जाए रेलवे को देखते हुए एक बड़ा हवाई अड्डा ये हैं इसको बीस आ मतलब कि हमारे सरकार जो हैं इसको बड़ा रेलवे स्टेशन बना ही रही है लेकिन हम चाहते हैं कि चन्दौली जिले में मुख्य परिवहन जो हो वहाँ हवाई अड्डा हो जाए क्योंकि आने जाने में लोगों का अच्छे हो यहाँ से दूर से इंटरनेशनल हवाई अड्डा हो जाएगा तो हमारे देश में किसी हमारे रा जिले की किसी भी व्यक्ति को आने जाने के लिए कोइ दिक्कतें होंगी ना कोई परेशानी होगी भविष्य में ये लोग कहीं भी आ जा सकते हैं कोई भी कहीं से भी हो सकता है सारी सुविधाएं हम अपने जिले में चाहते हैं क्योंकि अच्छा लगता है क्योंकि हाँ किसी भी व्यक्ति को किसी भी सफ़र के लिए कहीं मुश्किल का सामना नहीं पड़ेगा नहीं तो हमलोग यहाँ से हवाई जहाज पकड़ने के लिए हवाई अड्डा यहाँ से दूर यहाँ से कम से कम पैंतीस चालीस किलोमीटर की यात्रा करके जाते हैं वहाँ बाबरपुर हवाई अड्डा तो वहाँ से हमलोग पकड़ के फिर जाते हैं फिर यहाँ से जाते हैं दिल्ली दिल्ली से फिर वहाँ से जाना होता है तो मुम्बई पकड़ के जाते हैं तब कहीं अगर विदेशे अगर कहीं भी जाना हो जाता तो लम्बा टूर के करना पड़ता है इसलिए हम चाहते हैं कि चन्दौली जिले में हमारे जगह भी है और हवाई अड्डे के लिए काफी जगह भी है और जिला हमारा काफी बड़ा है कोई दिक्कत नहीं है जगह ज़मीन जोकि हवाई अड्डा बन नहीं सकता है और हवाई अड्डा के जो भी ट्रैक भी हैं यहाँ पे ट्रैक पर प्लेन की आने जाने की सुविधा भी उपलब्ध है और हम वे देख भी सकते हैं कि आनेवाले समय में हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि ये जरूर बन जाए क्योंकि हमारे लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि हम चाहते हैं कि वहाँ हम चन्दौली जिला एक विकसित और विकासशील राज्य के रूप में स्थापित हो अच्छा लगे क्योंकि हमलोग चाहते हैं कि देखना अच्छा लगता है